नमस्ते तुसें सारें गी ते मेरा नांऽ मिनाक्षी ऐ में तुसेंगी सनाना चाह्न्नी आं कि तारी मारदे बेल्लै असें अपनी जान कि'यां बचानी ऐ सारें गी पैह्लें ते एह् ध्यान रक्खना ऐ कि तारी जेह्की तां मतलब कि इन्ने पानियैं च नेईं मारनियां जित्थें पानी बड़ा जादै होऐ तां उत्थें बिलकुल तारी निं मारनी ऐ कि के उत्थें साढ़ी जान गी खतरा होंदा ऐ ते पैह्ली गल्ल ते असें दिक्खना ऐ कि पानियै बिच्च कोई पत्थर ते निं ऐ कोई बूह्टा कीड़ा ते निं ऐ अगर पत्थर होई गेआ पानी बिच्च ते बाईचांस असें गल्ती कन्नै छाल मारी ओड़ी ऐ ते उत्थें जाइयै पत्थरै पर लग्गी जाचै तां असेंगी लग्गी सकदी ऐ एह् असें पैह्लें ध्यान रक्खना ऐ नोहाड़े बाद जेह्का तां अगर कोई कीड़ा होई जा पानी बिच्च ते तारी मारदे बेल्लै कीड़ा असेंगी कट्टी ओड़ै तां फ्ही बी जेह्की साढ़ी जिंदू दा खतरा होई सकदा ऐ ते इसदे कशा दा असें जेह्का तारी मारने शा पैह्लें एह् चीजां दिक्खियै जाना ऐ ते तारी मारदे बेल्लै बी अपनी जिंदू दा ध्यान रक्खना ऐ कि पानी कदेंं साढ़े मुंहै च निं जाए उठी मुहैं च जाइयै पानी अस जेह्के तां मतलब कि साढ़े साह् बंद होई सकदे न असें अपने साह् बंद निं करने हैन तारी जेह्के मारो हर कुसै गी शौंक होंदा ऐ पर तुं'दी जिंदू कोला जादा तारी निं जेह्की चंगी निं होंदी ऐ ते तारी मारदे मारदे जेह्कियां बड़ियां सारियां रकावटां औंदियां न जियां करियै कि साह् दी प्राब्लम होऐ जिस बंदे गी ते उसी तारी मारदे बेल्लै बड़ी जादा रकावटां आंदियां न नोहाड़े बाद दूआ एह् ऐ कि जेह्का बंदा डरदा होऐ ते उसदे तै बी तारी मारदे बेल्लै बड़ियां सारियां बड़ियां जादा कोला जादा जेह्कियां रकावटां औंदियां न जेह्की चीज बंदे गी साह् दी बमारी होऐ तां ओह् तारी कि'यां कि'यां मारग कि तारी मारदे बेल्लै साह् दो कशा तिन्न मिंट बंद रक्खना पौंदा ऐ ते उस बंदे दा साह् बंद होई गै निं सकदा अगर साह् बंद कीता तां ओह् बंदा मरी सकदा ऐ ते एह् गल्ल तुसें ध्यान रक्खनी ऐ ऐसा बंदा कदें बी तारी निं मारै जिसी अपनी जिंदगी दा हत्थ धोना पौन नोहाड़े बाद जेह्का है ना कोई बुड्डा जेह्का ऐसा बुड्ढा बंदा बी होऐ ना ते ओह् बी तारी निं मारना चाहिदी उन्न बी की के उसी अपने शरीर दा जेह्का ओह्दा संभालने दा तरीका घट्ट होई गेदा होंदा ऐ ते फ्ही ओह् जेह्का नोहाड़े गित्तै बी बड़ा खतरा होंदा ऐ ते तारी उस बी निं मारना चाहिदी इ'यै जेही में इक अग्जैंपल लैन्नी आं तुसेंगी सनानी आं कि साढ़े जेह्के इत्थें इक दरेआ ऐ साढ़े रियासी डिस्टिक च इक दरेआ ऐ चनाब उत्थें जेह्के तां किश बच्चे दिक्खे ऐ तारी मारदे ऐ जिनेंगी तारी आंदी ऐ तां ओह् ते मारदे न पर में बी गेई इक दिन कि में बी तारी मारनी ऐ उत्थें में गेई आं उत्थें गेई छड़ी पर पानी दिक्खियै ते मिगी डर लगदा ऐ सिद्धी जेही गल्ल ऐ मिगी बड़ा जादा डर लगदा मिगी पानी दिक्खियै बापस आई आं की के मिगी में तारी कोला अपनी जान जेह्की जादा ओह् ही में पता ऐ कि में सिक्खङ तारी मारना पर कुदै थोहड़े जेह् पानी च सिक्खङ इन्ने पानी च एड्डे दरिया च में कु'त्थें सिक्खी सकनी आं तारी मारनां ते अगर बाईचांस गल्ती कन्नै में गेई उठी दरेआ च तारी मारने गी फ्ही ते मेरी मरना तैऽ ऐ ना ते इस बजह् कन्नै तुसें जेह्का ना तारी मारदे बेल्ले जेह्के सारें गी पैह्लें अपनी जेह्की जिंदू गी बचाने दे जेह्के तरीके होंदे उ'नेंगी जरूर दिक्खी लैना ऐ जेह्की कोई बी चीज जेह्की ऐ ना उसी करने शा पैह्लें एह् जरूर दिक्खना ऐ कि इसदे कन्नै साढ़ी जिंदू गी कोई नुकसान ते निं ऐ अगर साढ़ी जिंदू गी नुकसान ऐ तां उस चीजे गी करना गै निं चाहिदी ऐ ते तारी ते बड़ी दूरै दी गल्ल ऐ जेह्की साढ़ी जिंद ऐ ना अगर ते अस अपने घर निक्का नेहा स्विमिमंग पूल बनाई सकने आं ते उस दे बिच्च तारी मारना सिक्खी सकने आं सिद्धे दरेआ च जरूर जाना ऐ अगर दरेआ च कोई होर सप्प कीड़े बी होई सकदे न अपने घर स्विमिंग पूल बनाए दा होग ते चलो उत्थें इन्ना ते है ना बंदा कोई बिच्च जाइयै कुसै दूए गी भेजियै बिच्च जाइयै हां दिक्खो हां इस दे बिच्च किश ऐ ते निं ते उसदे बिच्च किश होना गै निं ऐ ते फ्ही जाइयै बंदा सिक्खा सकदा ऐ ते नेईं उत्थें डुब्बने दे चांस होंदे न ते अगर दरेआ च गे ते उत्थें ते बंदा डुब्बना गै डुब्बना ऐ ना इस्सै दे अग्गें में अपनी गल्लें गी विराम दिन्नी आं ते मता मता धन्नवाद तुं'दा